जी हाँ बुनाई तो नही की है लेकिन सिलाई जरुर की है कई बार क्या होता है की कुछ कपड़े फट जाते हैं तो हमने उनको सिलने के लेकर घर पर ही एक मशीन मंगाई थी उस मशीन से द्वारा हम कपड़े सिल लेते थे थोड़े थोड़े प्रैक्टिस हुए उसके बाद हमने एक दो बार सोचा की क्यों न छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाया जाए जैसे कि भगवान के प्रस्त हुए छोटी सी ड्रेस बनाएँ या फिर कुछ बोल्ड टाइप उसके कपड़े बनाए उसमे रुई भर दो तो उसके अच्छे से आकार ले लेती है या फिर कोई कपड़ा फटा हुआ हो उसका अच्छे से उपयोग करके ग्लव्स वगेरह या मास्क वगेरह बना दिए ऐसे करके हमने कई बार बहुत अच्छे तरिके से बनाए और सीखा भी ड्रेस वगैरह तो नहीं बनाई